کائنات کے بارے میں بہت سے سوالات ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں اور ان کے جواب جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کچھ اہم نامعلوم اور تحقیق کے میدان درج ذیل ہیں ڈارک میٹر کائنات کی مجموعی کمیت کا تقریباً ستائیسواں حصہ بناتا بنتا ہے لیکن ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ اصل میں کیا ہے یہ نہ روشنی کو جذب کرتے ہیں نہ منعکس کرتا ہے اور نہ ہی خارج کرتا ہے اس لیے یہ براہ راست مشاہدے میں نہیں آتا اس کے وجود کا پتا صرف اس کے ثقلی اثرات سے لگتا ہے ڈارک انرجی کائنات کے توسیع کی رفتار کو بڑھانے کا ذمہ دار ہے اور یہ کائنات کے تقریباً اڑسٹھ فیصد حصے پر مشتمل ہے اس کی اصل نوعیت اور اس کے بارے میں ہمارے علم کی کمی ایک بڑا معمہ ہے بلیک ہولز کی اندرونی ساخت اور ان کے ارد گرد کے عملات کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی ہے بلیک ہولز کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ارتقاء پذیر ہوتے ہیں ابھی تک ایک معمہ ہے کونٹم مکینکس اور جنرل تھوری آف ریلیٹیوٹی کے انضمام کی ضرورت ہے تاکہ ایک مکمل نظریہ بنایا جا سکے جو تمام بنیادی قوتوں کو ایک ساتھ بیان کرے اس کا حل کائنات کے بہت سے بنیادی پہلوؤں کو واضح کر سکتا ہے بگ بینگ کے لمحے کے فوراً بعد کیا ہوا اور اس سے پہلے کائنات کا کیا حال تھا اس کے بارے میں ہم ابھی تک پوری طرح سے واقف نہیں ہیں ابتدائی کائنات کی حالت اور اس کے ارتقاء کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے کیا ہماری کائنات کے علاوہ بھی دیگر کائناتیں موجود ہیں اگر ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہے ملٹی ورس نظریہ بہت سی قیاسیات پیش کرتا ہے جن کی تصدیق کے لیے مزید تحقیق درکار ہے زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی اور کیا کائنات کے دیگر حصوں میں زندگی موجود ہے یہ سوالات بہت سے سائنس دانوں کو تحقیق کی طرف راغب کرتے ہیں کائنات کی حتمی قسمت کیا ہوگی کیا یہ ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا کسی وقت سکڑنا شروع ہو جائے گی کیا یہ بگ کرنچ بگ فریز یا بگ رپ کی صورت میں ختم ہوگی یہ سوالات ابھی تک تحقیق طلب ہیں نیوٹرون ذرات کی خصوصیات اور ان کے رویے کے بارے میں ابھی تک بہت کچھ نامعلوم ہے ان کے کمیت اور ان کے تبدیلی کے عمل کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے ان اور دیگر نامعلوم مسائل پر تحقیق کرنے سے ہماری کائنات کے بارے میں فہم میں مزید اضافہ ہوگا اور ہمیں نئے سائنسی اصولوں اور ٹکنالوجیز کے بارے میں علم حاصل ہوگا